देखिए बिहार में घूमने की जगह जो जगह आप प्रसिद्ध स्थल हैं आप राजगीर में आइए राजगीर में एक झरना भी है गौतम बुद्ध का गया में अस्टम भी है यहाँ बहुत सी जगह है बिहार में घूमने का आपको वैशाली घाट आइए राजगीर में राजगीर जी जी जी बिहार में बहुत अच्छी जगह है राजगीर यहाँ आइए यहाँ आपको एक शीशे का पुल मिलेगा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट अस्टेडियम बना जा रहा है इसमें बहुत सारी सुविधाएँ हैं यहाँ नहाने का झील भी है मंदिर भी है पहाड़ भी है बहुत सी जगह है यहाँ बिहार में आइए यहाँ जी फ़िर यहाँ आप यहाँ आपको वैशाली गढ़ भी है घूमने का जो वैशाली में जाकर अंतिम में

यहाँ रहने की सुविधा भी है अच्छी अच्छी होटलें भी है लोग के लिए बहुत सुविधाएँ हैं बहुत ही कम दरों में यहाँ घुमाया जाता है जी नहाने की झील भी है तो आप दिल्ली से आ रहे हैं तो पटना के लिए ट्रेन आती है वहाँ आप आ जाइए वहाँ से आप लोकल ट्रेन पकड़कर राजगीर आ जाइए राजगीर स्टेशन से आपको जी जी राजगीर स्टेशन से पाँच किलोमीटर अंदर है यह घूमने की जगह तो आपको अगर होटल चाहिए तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं यहाँ खाने में बहुत अच्छी अच्छी सामाने है जैसे बिहार का राजगीर में लिट्टी चोखा चावल दाल सब्ज़ी जी बहुत फेमस है बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही फेमस है आपको यहाँ हर एक सुविधाएँ मिलेगी यहाँ फ़िर एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला भी लगता है यहाँ जी जी जी इंडिया का सबसे बड़ा मेला हमारे बिहार के सोनपुर में लगता है जो सारंग ज़िले में पड़ता है यहाँ घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं ठीक है आपका थैंक यू